दक्षिण भारत आनी उत्तर भारत हांच्या मदलो सांस्कृतीक फरक पळोवपाक गेल्यार प्रत्येक राज्यांत आपली एक वेगळी भास म्हणटा ती आसा प्रत्येक राज्यांनी आपली वेगवेगळी भास उलयतात तांचें खाण जेवण वेगळें थंय जें कितें पिकयतात तांचे अनुसार तांचें खाण जेवण आसता जे दर्या देगेर आसतात तांचें वेगळें आसता जे दोंगराळ वाठारांत आसतात तांचें वेगळें आसता तांचे कपडे तांचे त्या तापमाना वयल्यान आवलंबून आसता आतां जम्मू कश्मीराक थंय भोव थंडी थंय बर्फ पडटा थंय सारकें स्वेटर रग तसले कपडे घालचे पडटा आनी आतां राजस्थान ह्या सारक्या आनी भागांनी गेलें जाल्यार थंयचें तापमान भोव गरमेचें ताका लागून थंय दक्षिणेक आनी उत्तरेक हातूंत कपड्या भितर खूब फरक दिसून येता थोडे कडेन राजकारण आसा तें बेस बरें चलिल्लें आसा थोडे कडेन वादा वादी जातात थोडे कडेन एकामेकांचेर पडून सामकें झगडीं मारा मारी जातात खूब तरेचें राजकरण प्रत्येक कडेन वेगवेगळे तरेचें वेगवेगळें राजकारण साक्षारतेक पळोवपाक गेल्यार खरें सांगप म्हणल्यार भारत देशांत सगळें साक्षार अशें जावंक जाय पूण तशें थोड्या कडेन ना थोड्या कडेन आजूनय चलयांक शाळेक धाडिनात ताका लागून स ते चवदा वर्सां मेरेनच्या सगळ्या भुरग्यांक शाळेक धाडपाक जाय असो सरकारान कायदो केला सगळ्यांक संदी मेळपाक जाय अशें सरकारान थारायलां तर कोण कसो हुशार आसता आनी कोण कसो मुखार पावत हें सांगूंक जायना